हमारे क्षेत्र में छात्र माँटेसरी पद्धति से भी पढ़ाई करते हैं जिनको दो साल का कोर्स रहता है जिससे वे सी एम राइज़ इस्कूल में अपना इंटरव्यू वगैरह देके और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा ज़्यादातर छात्र कॉमर्स लेके पढ़ाई करते हैं बी कॉम एम कॉम ये सब करते हैं और एम बी ए करते हैं और अपना इंटरव्यू वगैरह देके वो भी अपना इसका नौकरी प्राप्त करते हैं इसके अलावा हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विज्ञान इनसे संबंधित भी पढ़ाईयाँ का कैरियर में इस्टूडेंट चुनते हैं और अपना कैरियर बनाते हैं और काफ़ी हमारे यहाँ इसके कॉलेजेस हैं जैसे श्री राम कॉलेज हो गया और तक्षशिला कॉलेज हो गया ग्लोबल कॉलेज हो गया ये सब विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित इंजीनियरिंग से संबंधित हैं और हमारे यहाँ कॉमर्स के लिए सैंट अलोयशिस कॉलेज बहुत फ़ेमस है यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी अपनी पढ़ाई पूरी करके काफ़ी जगह अपना नौकरी कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे यहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है जिसमें कि होम साइंस हो गया आर्टस हो गया और और भी विषय हैं जो पी एच डी वगैरह करते हैं छात्र और अपनी यहाँ पूरी पढ़ाई करते हैं वहाँ से डिप्लोमा कोर्स मिलता है आपको मिलता है और उसके बाद अन्य अन्य क्षेत्रों में जाके वो सर्विस अपनी प्राप्त करते हैं